महिलाके तऽ सभसँ पसन्द पसन्दीदा जगह होइ छै नैहर ओतौ माय बापसँ प्रिय केओ नहि होइ छै चाहे ओतौ अहाँ नून रोटी किएक ने खाओ सासुरमे अहाँ घी घेबर मलाइ कतबो खा लिअ लेकिन नैहर धामे एहन होइ छै जे ओतऽ नमको रोटी खाकऽ अपन काकी मामी नानी दादी सभके देखकऽ बाबा दाइ सभसँ मिल जुलकऽ बहुत प्रसन्नता होइ छै ताहि लअ कऽ महिलाके अपन नैहर धाम बड्ड नीक लगै छन्हि